हेलो सर क्या आप ओला ड्राइवर बात कर रहे हैं सर मैंने आपके यहाँ से एक कैब बुक किया था उसका टाइमिंग था तीन बजे का पर वो अभी तक आए नहीं हैं आप कब तक आएंगे और टाइम जो दिया था उस टाइम के बेट पे आप आए नहीं हैं तो आप बता सकते हैं कि आपको कितना टाइम लगेगा और आप कब तक आ सकते हैं क्योंकि मुझे जहाँ पहुँचना था वहाँ पे मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ क्योंकि आपने जो टाइम दिया था उस टाइम के अनुसार आप आए नहीं हैं तो आप जल्दी आइए क्योंकि मुझे टिकनपुर से हजीरा तक जाना है और कृपया करके आप प्लीज़ कन्फर्म कीजिए कि आप इस टाइम पे आएंगे आप या नहीं भी आएंगे तो आप मुझे बताइए